بھارت میں سائنس اور میتھس سے بھی زیادہ مطلب بہت زیادہ ہارڈ پڑھائی ہے سائنس اور میتھس ادھک سے ادھک بچے اس میں لیتے ہیں سائنس اور میتھس جیسے کہ سائنس اور میتھس بہت ہارڈ پڑھائی ہے اور میں ٹیوشن بھی جا لیتے ہیں ادھک سے ادھک بچے وہاں ٹیوشن جوائن کرتے ہیں کرتے ہیں بھارت میں کیونکہ یہ بہت ہارڈ پڑھائی ہے سائنس اور میتھس ادھک سے ادھک بچے اس میں جوائن کرتے ہیں اور ٹیوشن لیتے ہیں کیونکہ مطلب یہ اپنے میتھس بزنس کے بارے میں کرائی جاتی ہے سائنس سے کوئی سائنس لیتا ہے تو میڈیکلس ہو گیا میں جوائن کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہارڈ پڑھائی ہوتی ہے جی کے کمپیوٹر ان سے بہت ایزی ہوتی ہے پر وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے یہ پڑھائی سائنس اور میتھس سائنس تو کچھ زیادہ ہی ہارڈ ہوتی ہے پڑھنے کے لیے یہ ادھک سے ادھک بچے جوائن کرتے ہیں اس میں مطلب کوئی آرٹ سے رہتا ہے کوئی کامرس سے رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ سائنس میں بھی میتھس آتا ہے پر اتنا نہیں آتا تو میتھس بہت ہارڈ ہو جاتی ہے کامرس لینے پہ تو میں نے بھارت میں بہت ٹیوشنس وغیرہ ہی پڑھے ہیں